हम रामायणके वर्णन कऽ रहल छी जे रामायण मे के पात्र छलाह हुनकर की दायित्व छलनि ओ केना समाजके आगू बढ़ौलनि तकर वर्णन अत्याचार अन्यायकेँ कोना ओ समाप्त कयलनि तकर वर्णन रामायणमे पण्डित तुलसीदास बड नीक जँका लिखने छथि ओ लिखने छथि जे राम एक ईश्वर छलाह छिरोदक पुरुष छलाह ओ अपन मर्यादाके सङ्ग रावण सङ्ग युद्ध कयलनि युद्ध कयलासँ हुनका अनेक कठिनाइक सामना करय पड़लनि रामायण देखनिहार लोक इएह ओहिसँ हुनका ज्ञान प्राप्त होइत छनि जे श्री राम जे काज कयलनि ओ समाजक कल्याण हेतु हुनका हुनका चरित्रसँ हमसभ बहुत प्रभावित छी जे अन्याय अत्याचार जे समाजमे बढ़ि रहल अछि ओकरा कोना समाप्त करी ताहिसँ हमरासभकेँ रामायणसँ ज्ञान भेटैत अछि ओहिमे एखन जे रामानन्द सागरजीके चलि रहल छनि सीरियल रामायण ओहिमे पुनः देखबाक हमरासभकेँ इच्छा होइत रहैत अछि जे कतबो देखैत छी तऽ बुझि पड़ैए जेना ई नए रूपमे होइत रहए